हाँ मैं कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में जानता हूँ या मुझे जानकारी हे जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधानमंत्री जनधन की जन सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पी एम सुरक्षा बीमा योजना अटल पेंसन योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रधानमंत्री आवास योजना लाडली लक्ष्मी बहन योजना जी तो मैं उनका लाभांवित लेने के लिए या तो अपने पंचायत में जो कार्यकर्ता वह कार्य की देखभाल करते हें यहाँ कि जो योजनाओं से हमें लाह्वान्वित कराते हैं मैं उनसे सम्पर्क करूँगा और उन से जानकारी लूँगा कि इस योजना में क्या क्या आवश्यक दस्तावेज़ हमें जमा कराने हैं और पात्र होने के लिए हमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसके अनुसार मैं अपनी पात्रता के अनुसार उन्हें जो जो दस्तावेज़ चाहिए मैं उन्हें दस्तावेज़ दे कर के जो आवेदन होगा मैं उनके माध्यम से भरवाऊँगा और जो भी दस्तावेज़ वो मांगेंगे मैं उन्हें दूँगा उसके बाद फॉर्म भर जाने के बाद मैं उनके माध्यम से जमा करवा दूँगा और इस प्रकार से मैं उस योजना का लाभ ले सकूँगा